مجھے کھیل کھیلنا بہت پسند ہے ویسے تو میں بہت سارے کھیل کھیلتا ہوں جیسے کرکٹ بیڈمنٹن ہاکی فٹبال لیکن میرا پسندیدہ کھیل کبڈی ہے میں بچپن سے ہی کبڈی کھیل رہا ہوں میں اپنے اسکول میں کبڈی کی ٹیم کا کپتان بھی تھا اور میں نے بہت سارے کبڈی میچوں کو جیتا بھی ہے کبڈی کے اصول اور قاعدے کبڈی میچ کی ڈیوریشن چالیس منٹ کی ہوتی ہے میچ کی شروعات ٹاس کر کے کی جاتی ہے کبڈی میچ میں ویسے بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں لیکن سات کھلاڑی کھیلتے ہیں ایک ٹیم کا کھلاڑی دوسرے ٹیم کی طرف جا کر کسی ایک کھلاڑی کو چھو کر واپس آ آت آتا ہے تو اسے ٹچ پوائنٹ ملتا ہے یہ کبڈی کے اصول اور قاعدے ہیں